बोलिए हाँ हम मछली वाली बोल रहे हैं कोन मछली लेना है मछली तो है राहु है बोगाड़ी है कतरी है सिंगी है मोमरा है तिंगना है पोठिया है झींगा है जो मछली आप लीजिएगा वही सब ही रहेगी जैसा किए वैसा भी रहेगा रोहू है अभी तीन सौ की किलो बो तीन सौ रुपये किलो हम बोल रहे हैं रोहू माछ और बोगाड़ी है दो सौ रुपये बोगारी लीजिए ना दो सौ बीस किलो दे रहे हैं हाँ तो सिंगी लीजिए पाँच सौ रुपये किलो छोटकी वाला लीजिए छोटकी वला कम मिलेगा छोटकी मछली लीजिए ना नहीं तो उसी में है जैसे कि छही बोलते हैं गै गैची बोलते हैं तो कौन छोटकी है सौ रुपये किलो चलिए अस्सी के लगा देते हैं आप कितना में लीजिएगा बोलिए आप ही बोलिए चालीस हम लोग के नहीं पोसाएगा नहीं पोसाएगा बोलिए हाँ तो बढ़ कर लीजिए बढ़ के में कमो बेशी कर देते हैं बड़ कर लीजिए रोहू माछ लीजिए चलिए अढ़ा अढ़ाई सौ लगा देते आप ही आप ही बोलिए नही उतना में हम लोग के नहीं हाँ तो दोसर से बात करिए दोसर लीजिए हाँ तो दोसर मच्छी लीजिए सस्ती मिलेगी तो दोसर लीजिए ना हम लोग के यहाँ भी महंगा लाते हैं ना ख़रीद के आपका घर में थोड़े मिलता है सब्ज़ी जैसे निकलवाते हैं बरवाते हैं तो हम लोग भी ख़रीद के लाते हैं वही में से ना दो पैसा बचेगा तो हम लोग का होगा उसी लिए अपना देखिए जो हाँ तो जो ख़रीदना है सो ख़रीदिए उसके सब रंग के है सब ही हैं चलिए ना हम दो सौ का लगा देते हैं तो दो सौ के लीजिए देखिए पहली बोहनी है आपका करिए हाँ तो पहली बोहनी है आप ख़रीद लीजिए हमको वह टोक दिए हैं और जाइए नहीं बिकेगा तो वह भी हमको बहुत बती होता है जाना आप ले लीजिए ना